म्हाका झाडां रोवपाची खूब उमेद आसा हांवें म्हज्या घरा कडेन दारां सगल्या झाडां रोयल्या तरेतरेचीं झाडां रोयल्या वेली रोयल्या वेली मनी प्लांट पेत्रोलीचीं कन्याचीं सुर्यकमळ हेची वाली रोयल्या आनी तीं हेचेर झाडाचेर वण्टीचेर अशीं कित्याचेरय एक चडयल्या आंब्या झाडाचेर आनी कित्याचेर चडयल्या आनी हांयें तरेतरेचीं झाडां रोयल्या गुलाब दसण दसण आमेचीं आंब्याचीं आंब्याचीं गारफां तरेतरेचीं गारफां निलम तोतापुरी अशीं तरेतरेचीं हायें झाडां रोयल्या आनी म्हाका अनंत अनंताचीं झाडां रोयल्या आनी हें रोज रोयल्या गुलाब रोयल्या शंकरा झाड रोयलां हें रोयलां चाफ्या झाड रोयलां म्हाका खुब्ब उमेद झाडां रोवपाची आनी कोणाच्या घरा कडेन तर गेलें जाल्या म्हाका फकत झाडांचें म्हाका दी गो तुक म्हाका दी गो म्हणटा हांव रोखडें झाडां पयल्या बरें दिसता मुगो म्हाका दी गो तें झाड तें अशें करून हांव लोकांलीं झाडां हाडून म्हागे एक दा दारां रोयता हाडून आनी म्हाका झाडां इतली उमेद उमेद झाड मागी हांव तेंकां एक पयर पयऱ्यान उदक घालता झाडांक आनी आंब्याचीं झाडां तीं व्हडलीं रूख जाता म्हण ते सायडीन रोवचीं पडटा पणसाचीं लिंबिणीचीं आनी वो निरपणस निरपणस आनी खूब तरेचीं झाडां आमगेर आसा आनी हांव तेंची बरी सांबाळ करता अशें उदक घालता आनी केन्ना केन्ना माती घालता

अनसाचीं अनस पेरूं पेरूं पप चिकू पपया सगलीं झाडां आसा आमगे तरेतरेचीं झाडां आसा आनी तेजी हांव बरी सेवा करता आनी सेवा करून खावपा आमकां खावपाक मेळटा न्हू आतां तेजी सेवा केल्या आमकां उदक सारकें कितें एक सारें घालूं जाय तेंकां त्या त्या टायमार आनी आमकां कितें खावपा मेळटा पेर पेरां झाडां पेर जाता पेर खावपा मेळटा आलें लिंबी लिंबू लिंबां झाडां लिंबू खाव खावपा मेळटा आंब्या झाडां आंबे खावपाक मेळटा जांबळां एका जांबळां खावपा मेळटा सगलीं अशींं तरेतरेचीं हांयें झाडां रोयल्या आनी अशें आमगें गार्डन हांयें तयार केलां